में इक्क बारी पार्सल नुआया ऐमाजॉन उप्परा ते उत्थै जेह्ड़ा जागत् आए दा हा पार्सल देने गी ओह् उन्ने मिगी फोन कीता ते में घर निं ही ते में उसी आक्खेआ तू मेरे घर जा पर उस जागते अगुआं इन्नी बदतमीज़ी कीती कि थोह्ड़ा पार्सल आएदा मिगी निं पता तुस कुत्थेै ओ ते में थुआढ़ा पार्सल थोह्ड़े घर निं आई सकदा में में एड्डी दूर पैदल चलियै थल्ले आओ जित्थां में पार्सल दा अड्रेस पा दा कि इस जगह तुसें मिगी देना ऐ उस दगह ओह् जागत् आया गै नेईं ओह् आखदा कि तुस आओ इत्थै मेन रोड पर थल्लै आओ तुस में नेईं एड्डी दूर उप्पर आई सकदा जिसी में जेल्लै में पार्सल नोआया तैलूं उनें पूरे पैसे लैते मेरे कोला कि थुआढ़े घरै दा घर पजाना असें पार्सल नेईं तां केह् नोआनै दी जरूरत इत्थां अस नेईं ता बाजारै दे लेइयै समान लेई ओचै अगर असें एड्डी दूर जाना पवै उन्ने मेरे कोला पैसे बी लैते उत्थें पार्सल दे पैसे बी ऐहे की थुआढ़े घर पजाने दे सत्तर रपेऽ बी लैते ते मेरे घर बी नेईं पजाया ते अग्गुआं बदतमीज़ी करदे लोक ते नेईं गल्ल सुनदे ते एह् जेह्ड़े डिलवरी बॉय बड़े जादा बदतमीज़ होंदे ते इनेंगी समझाना चाहिदा इंदे कन्नै कोई इंदी जेह्की रिकार्डिंग होंदी कन्नै कन्नै गल्ल करदे ते इंदी रिकार्डिंग होनी चाहिदी ते जेह्दे कन्नै केह् होआ कि कंपनी आह्लें गी पता चलै कि किस तरीकै दा ते लोकें कन्नै गल्ल बात करदे न ते कियां बदतमीज़ी करदे न ते घरै दे घर जाइयै पार्सल पजांदे न कि नेईं पजांदे न अद्धे रस्ते छोड़ियै जंदे उठी ते एह् बहुत बड्डी खामी ऐ बड़े सारे डिलवरी बॉय दी ते एह् खामी घट्ट होनी चाहिदी ते इनें कोई ऐसा होना चाहिदा कि एह् घरै दे घर आह्नियै पजान नेईं कि अद्धे रस्ते थुआढ़ा समान छोड़ी ओड़न उस दिन मिगी बड़ी खुंदक चढ़ी जिस दिन उन्ने मेरे कन्नै बदतमीज़ी कन्नै गल्ल कीती ते मेरा ते मन करै की उसी चार पटाक लांऽ